मानोबा हरदोंमोन औ मा खबर ए मानसिफोराथ' गोबाङैनो दंलै नांथ'वामोन आंनो खामानियाव मानसिखौलाय ए नंनायाथ' नोंगौ औ औ औ औ मानसियाथ' गोबाङैनो जाबायमोन दे नों गले गले बुंबाय थाबाय नालाय दे गाबोननिफ्राय फैदो होनबा मानिबाय आं नों खनले खनले होनबाय आरो नोंनि न'खरखौबो नुहरबाय आङो गरिब होननानै औ औ औ औ दस्राबायदिबाथ' आङो लाबोलानोमोन नोंखौखायसो लाबोबाय आङो

औ औ औ

औ औ

खामानिफोराबो गैथारला नालाय बेनिखायनो मा मावनो मा मावा मानसिफ्रानो एभैलएबोल जाफैबाय दे औ नोंखौ दे औ औ दे जाबाय दे आं नोंखौ अनबाय दे औ औ औ औ दे अनगोन दे अनगोन मानो अना जानो गाबोननिफ्राय जइन जाफैदो होनबालाय औ दे होनबा लाखिथ'नि दे